एकर बाद हमर सभके बुजुर्ग सभ कहै छेलखिन हेँ जे बौआ अभी जे है से देखले हमरा सभके कुर्ता धोती जे है से हँ पहिलका आदमी सभ ततेक दिक्कतमे छेलै है जे किछु कहै लागि नहि लेकिन आब जे है हमरा सभके कोनो दिक्कत नहि भऽ रहल है नया नया कपड़ा जे है से मिल रहल है नाना प्रकारके एहि सभ से हम सभ गुजर बस कऽ रहल छी

अभियो गरीबी है सभ गरीबीमे ही जेकरा जेहेन पैसा है तेहन काम कऽ रहल छथिन ठीक है एहिके बाद